السلام علیکم کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں اور میں الائبہ نور بات کر رہی ہوں علی گڑھ سے میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں اور میں آپ کی بکنگ بریلی سے بریلی بلیری سے کروا رہی ہوں کہ میرے والد کچھ سال پہلے وہاں شفٹ ہو گئے تھے بریلی میں اور میں اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور میں ان کے لیے یہاں سے مہیا کرانا چاہتی ہوں اولا سروسز اولا سروسز آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے یہ مہیا کرا دیں اور انہیں سیفلی گھر پہنچا دیں کیوںکہ وہ تھوڑے ضعیف ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ انہیں سیفلی ہمارے گھر تک پہنچا دیں آپ